हा हा ॻाल्हायां थी मां असांजे हुनमें मेन त इहोई अथव की पूड़ी बेदमी पूड़ी और पटाटा आलू आलू जी सब्जी पट हा पटाटनि जी सब्जी हा उन सां गॾु सेलेड आहे छाछ आहे हूअ असां ॾींदा आहियूं हा हा और बेडमी पूड़ी हा हा हा हा इलाही वैराइटियूं अथव इलाही वैराइटियूं तव्हां पहिरीं इनके टेस्ट कयो तव्हां इनजे लाई मूंखे पुछण लाइ फ़ोन कयी न इहेई खाइणो हो न तव्हांखे हा त इहो तव्हां टेस्ट कयो इनजे अलावा बि इलाही इलाही आइटम अथव असांजे पास खाइण लाइ जेका तव्हां खाई सघंदा आहियो पहिरीं तव्हां इनखे टेस्ट कयो इनसां गॾु छा सलाद असां साथ में ॾींदासीं

हा हा बेडमी बेडमी पूड़ी सां गॾु इहो आहे हा हा हा हा हा हा सभु भाॼियूं सभु अथव चिली पनीर अथव फ़्राइड राइस अथव चाऊमीन अथव मोमोस अन हा हा सभु सिंधी वैराइटी बि पूरी अ हा हा सभु सभु सभु सभु

हा हा सभु सभु हा हा ह सुठे हा हा सुठे नमुने मां इहो सभु तव्हांखे प्रोवाइड कराईंदसि इहो आहे की तव्हां जॾहिं बि ऑडर ॾींदाव बाक़ी हीअ जेको तव्हां ऑडर चओ पुछो था मूंखों असांजो होटल जी मतिलब स्पेशिएलिटी अथव रेस्टोरेंट जी हा इनजे अलावा बि इलाही शयूं आहिनि हा हा तां सिंधी आइटम बि चईंदव उहे बि अथव हा हा हा हा सुठे सुठे नमुने पैकिंग कराए मां तव्हांखे ॾींदसि तव्हां हिते बि अची अगरि रेस्टोरेंट में खाईंदव त हिते बि अथव हा हा सभु सुठो सभु सुठे सां हा हा हा पूड़ी वूड़ी सभु असांजी देसी गीहु जी ठहींदी आहिनि हा हा देसी गीहु जी पोइ तव्हां कॾहिं बि अची हिते प्रो हिते अची करे टेस्ट कयो त तव्हांखे जादा पतो पवंदो बाक़ी जेका बि आइटम तव्हां चवदव सभु तव्हांखे प्रोवाइड थी वेंदा जी हा हा हा हा हा हा उने इनसां गॾु इनसां भाॼी सां गॾु हा इनसां गॾु मां छड़ो मां सलाद साथ में कराए छॾियांव थी हा उहो उनसां गॾु हा इहो छाज असांजो छाज इनसां कॉंप्लीमेंट्री अथव हा हा इहो कॉंप्लीमेंट्री अथव हिनजे अलावा जेको तव्हां चईंदव मां तव्हांखे प्रोवाइड कराए ॾींदुमि हा इनजो तव्हां टेस्ट कयो खाओ ॿी बि वैराइटी जॾहिं तव्हां ऑडर ॾींदव त पोइ वरी तव्हांखे हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा खूब वैराइटी अथव तव्हां कॾहिं पंहिंजी फ़ैमिली सां अची करे हिते ॾिसो त तव्हांखे पतो पईंदो तव्हां खाईंदव त तव्हांखे जादा सम्झि में ईंदो उने हिसाब सां बसि खाधे जो ई सामान अथव सॼो हा हा हा हा हा चाइनीज़ साउथ इंडियन सिंधी बि अथव हा हा हा हा हा हा सिंधी रोटी पूरी अथव चाइनीज़ बि अथव हा हा पूरी पूरी

हा हा सभु कुझु आहे सिंधी सिंधी सिंधी रेस्टोरेंट आहे त इनमें सभु कुझु आहे हा हा खीर अथव कस्टर्ड अथव आइस्क्रीम अथव हा हा खीर बि बई खीर बि बई टाइप जी सेवईं वारी बि चांवरनि वारी बि हा सभु कुझु आहे जेको बि तव्हां चईंदव बसि तव्हांखे ऑडर ॾियणो आहे तव्हांखे कलाक जे अंदरि सॼो ऑडर प्रोवाइड थी वेंदो हा हा हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु हरि ओम हरि ओम जय झूलेलाल